हेल' हेल' ओइ नोंनाव मा मा माइ दंहाय ओमफ्राय माइ ए माइ नांगौ उम माइ नांगौमोनहाय आंनो माखौ लायनांगौ जाखोथाय माया साबसिन जागोन रन्जितआ साबसिन जागोनना माबाया साबसिन जागोन बेखौनो सानदोंहां आं माइ गोसोम माइ गोसोमखौ जानो बायोहाय आं जानो बानायखाय गायनो बायो रन्जितखौनो लायनोसै नामा बिसिबां आमफ्राय रन्जितआ देरस' एसे खम खालाम जाया बाजाराव सिना जानाजों सिना जाना एसे खम खालामदो बाल इसोर दस थाखाल'थार दस थाखाल' गारो फनसास थाखा गारदोबाल लोगोजों लोगोलाय आं रन्जितखौल' लानो ना मोननै लायनांगौ जाखोथाय माबाखौबो लायनोसै नामा जादु माइखौबो आमफ्राय रन्जितखौ लायनोसैनामा आमफाय बिदिनो मोननैजों एकस' थाखा गारदोबाल लोगोजों लोगोलाय औ गारजाया गावहा जिथारहाय लोगोजों लोगो बेबादि जायो नामा सोरबा उम होमबाबो दा आहा हौवाया लायनाय नङाना आहा बानानै लायनांगोनना बानानै लायनाया आहा खस्थ' गैया आरो थेला गैया मा गैया

एकस' थाखा खम खालामदोबाल लोगोजों लोगो नांगौबा आं नोंनो मालाबा साहा खाफसे लोंहो फिनगोन आयु माबायदि मानसिबाल नोंलाय दस थाखाल' गारनाय बेबादि जायो नामाबाल सोरबा लोगोजों लोगो गावहाबो लोगोआनो बोरैबाथारहाय लोगोखौ अना इसिबो आं रन्जितबो एसे जादुबो एसे लायनोसै होमबालाय उम आमफ्राय माइदिआ मोजां जानांगोनहाय माइफ्रा आंहा ओरैनोबा गोथाव मोनथारो जादु माइखौबो फोराननानै जावनानै हरनांगोन मोजांनो नङाब्ला जानाय नङा दस थाखाल' गारथारमारसै आरो बेबादि जायो सोरबा एकस' थाखा गारदो होनबाय आंङो दस थाखाल' गारो आरो हाबाब गावहा जिबोरैबाथारहाय लोगोजों लोगोनो माब्रै बिदि जानांगौ जाखो एकस' थाखा खम खालामदो लोगोजों लोगो मोननैखौबो लायनोसां होनबा फनसास थाखा गारदो दे फनसास मोननैखौबो लायनोसै ओमफ्राय सोमनाय मानायफ्रा बोरै बोरै सोमनांगौथाय मालिकनाव सोंग्रोन्सै आमफ्राय फनसास थाखा खम खालामसै उम दे रन्जितखौबो लायनोसै जादुखौबो लायन्सै आं माइब्रा गोसोमखौ नाङाहाय आं बायो माइब्रा गोसोमखौ माइब्रा गोसोम जाबा खिबुआ गोसोम जायोनो आंनाव बेमार गैयाहाय जेबो आंनो नांआहाय खि गोसोम जाग्रा माइखौ दे बिदिबालाय फनसास थाखा खम खालामदो रन्जितजों जादुजों लायसै आरो नोंना बोरायनो दाखिन्थाहाय बोरायादा मानि फनसास थाखा गाहाम गारदों होनबा हयले जानाय नङा बोरायनो